اِسکول میں میرا پسندیدہ مضمون اُردو زبان تھا اور اُردو زبان میں بھی خاص کر اُردو غزل اِس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اِس میں رومانیہ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اور خاص قسم کے الفاظ کے ذریعے اپنے دِل کی بات کو بیان کیا جاتا ہے جو قاری کے دِل کو چھو جاتی ہے اِس میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کہی جاتی ہے اور مختلف قسم کی تکنیکوں کا استعمال کر کے قاری کے دل کو لبھایا جاتا ہے اِس کی سب سے اچھی بات اور دل کو چھو لینے والی بات قافیہ اور ردیف ہے اِس کے ساتھ ساتھ اِس کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے اور سب سے خوبصورت شعر کو بیتُ الغَزَل کہا جاتا ہے مجھے عام طور پر غالب جون ایلیا اقبال وغیرہ کی غزلیں زیادہ پسند ہیں کیونکہ اِنہوں نے دنیا کے تمام موضوعات پر غزلیں اور شاعری کی ہے میں اِن سے اس لیے لطف اندوز ہوتا ہوں کیونکہ اِن میں ایسے دلکش اور حسین الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کانوں میں رس گھول دیتے ہیں اور دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں